اتر پردیش کی سماجی یا ثقافتی کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے شہر ہیں جن میں کافی زیادہ اتپادن ہوتا ہے وہاں کے لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے شہر کا نام روشن کرتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ ایسے ووڈن فوٹ ویر یا ایسا مراد آباد لائک وہاں کا کیا مشہور ہے اور شاہجہاں پور کی کیا چیز مشہور ہے پیلی بھیت کی کیا چیز مشہور ہے تو اپنا اپنا سب کا ایک رول ہے کئی شہر اچھی سے اچھی مٹھائیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں کئی شہر ہیں جن کا میلا بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے کئی جگہیں ایسی ہیں کان پور ہے جیسے کہ وہاں کی میٹل وغیرہ بھی کافی زیادہ مہتوپورن مانا جاتا ہے